म्हाका टिवीचेर सगल्यान चड जो शो आवडटा तो म्हणल्यार जो आसा तो कपील शर्मा आवडटा म्हणजे तितून कपील शर्मा आसा तो वेगवेगळे जोक्स करता मागीर ते भायर जे आसा ते आनी एक खुबशे वेगवेगळे जे आसा तें कॅरेक्टर्स आसा ते येवन जे आसा ते वेगवेगळे रोल करता मागीर तें पळयलें काय जे आसा ते एक म्हणजे हांसपाक येता आनी म्हणजे वेगवेगळे जे आसा तें आतां आतां जर नवीं जीं आसा तीं पिच्चर येवपाचें आसा नवें फिल्म येवपाचें आसा जाल्यार तें प्रमोट करपाकूय जें आसा तें एकठांय जाता म्हणजे एक वेगवेगळी म्हायती मेयटा की खंय खंयचें पिच्चर येवपाचें आसा मागीर एक्टर एक्टर कोण तितून मागीर थोडे थोडे बोव जे आसा तें आमकां कयटा एक आयडिया येता त्या पिच्चरा बद्दल की कशें आसता आनी तितून जे आसा ती कॉमेडी भोरपूर आसता म्हणून मातशेंशे एक मजा येता आनी तशेंच जें आसा तें डान्स प्लस जो आसा तोवूय आवडटा जो स्टार प्लसार येता तो खूब आवडटा म्हणजे तितून डान्स एक म्हणजे एक कलाकार म्हणून जे आसा ते कलाकारांक जें आसा तें एक अशी एक माची मेयटा म्हणजे वेगवेगळे कलाकार जे आसा ते आपले डान्स फोर्म्सा जे आसा ते सादर करता आनी म्हणजे एकूच न्हू दोनूच न्हू आनी तेंकां तो एक मान फावो जाता म्हणजे एक जे डान्सर म्हणून जे आसा एक तेंची वळख जी आसा ती जाता आनी तशेंच जें आसा तें वेगवेगळे फॉर्म्स आमकां पोळोपाक मेयटा मागीर एकूच जर डान्स घेतलो जाल्यार तेजे एक अशें री रिक्रिएशन म्हणजे एक वेगळे पद्दतीन कशें दाखयता जावंक शकता तो डान्स तेंय आमकां पोळोपाक मेयटा मागीर आनी एक म्हाजी आवडटी म्हणजे जर म्हणपाक गेलीं एक टेलीविजन शो आसा जाल्यार तो म्हटल्यार इंडियन आयडॉल मागीर तितून जें आसा तें सिंगर्सांचें जें आसा तें ल्हानांक ल्हानांचोय आसता म्हणजे ल्हान भुरग्यांचोय आसता आनी व्हडल्यांचोय आसता म्हणजे इतलीं ल्हान भुरगीं जीं आसा तीं माचयेर येवन इतले बिनधास्तपणान गायता म्हणजे निडर जावन गायता एदी एदी भुरगीं आनी तेंचे जे सूर आसता म्हणजे इतल्या ल्हान वयाचेर जे तेंकां सुराची जी म्हायती आसता ती खरीच अजाप करता आनी ते जेन्ना साँग आयकतना गाणी आयकतना जे आसा तें वेगळें अशें मनाक बरें दिसता म्हणजे अशें टेंशन फ्री जाता बरें दिसता आनी तीं माणकुलीं भुरगीं जेन्ना गायता तेन्ना एक वेगळे तशें बरें दिसता आयकपाक आनी तेंच्या तोंडांतल्यान जें एदी एदी भुरगीं आसता तेंच्या तोंडांतल्यान इतले बरें अपेक्षा आनी म्हणजे तीं अशीं गायतात की आमकां अजाप करून दवरतात आनी खूब पोळोपाक आवडटा म्हाका तें